उत्थे उत्थे रियासी च ते ज्यादातर लोक इत्थे गै न कटरे इ'यां होटलें शोटलें च लग्गे दे इत्थै नौकरियां कु'त्थै न अज्जकल अज्जकल इ'यै ऐ कि जे जेह्ड़े बिजनेस हैन उ'यै उत्थै गै हैन लोक कम्म करा दे ते होर कम्पनियां आनियां चाहिदियां बड़े बड़े बिजनेस खुल्लने चाहिदे जियां बाह्र न इत्थै दे लोकें गी बच्चें गी जियां बाह्र जाना पोआ दा उत्थें अगर इत्थें गै होन कम्पनियां ते बच्चें बाह्र जरूर जाना अपने अपने बिजनेस न हट्टियां न जां होटल न उत्थें गै हैन बच्चे कम्म करा दे होर ते ऐ नी ऐ किश